रंधिणे में रोटी करण खां अॻ में पहिरीं त भाॼियुनि जे लाइ असांखे सोचणो पवंदो आहे त असांखे रोटीअ में ठाहिणो छाहे कहिड़ी भाॼी ठाहिणी आहे जीअं त सम्झो असांखे दाल तुरियूं ठाहिणी आहिनि भींडियूं ठाहिणी आहिनि ऐं भींडियुनि सां गॾु फुल्को पचाइणो आहे या चांवर ठाहिणा आहिनि त उहे सभु सामान ठाहे करे रखणा पवंदा आहिनि यानी दाल तूरियूं ठाहियूं त तव्हां दाल असांखे धोई पिसाई करे रखणी पवंदी आहे तूरियूं कटिंग करे धोई ठाहे पासे खां रखणो पवंदो आहे मसाल्हा जीअं लॻंदा आहिनि लूणु मिर्च धाणा हेडु ऐं बसर खे बि धोई कटे ठाहे पासे खां रखणो पवंदो आहे ऐं जेतिरा टमाटा लॻनि उहे टमाटा बि धोई कटे करे पासे खां रखणो पवंदो आहे लूणु मिर्च धाणा गरम मसाल्हा इहे सभु मसाल्हा अॻियां रखणा पवंदा आहिनि अगरि हिन सां गॾु चांवर ठाहिणा आहिनि त हुननि चांवरनि खे बि चङी तरह सां साफ़ करे धोई करे पासे खां रखणो पवंदो आहे अगरि फुल्को पचाइणो आहे त हुन खे बि अटो ॻोए करे थले ते रखणो आहे